हमरा पहिलबेर गायनमे रुचि बच्चेमे भेल रहय जाहिमे हम अपन पितासॅं गाना सिखलहुॅं हेँ हुनका देखैत रहियै गाना गाबयके रुचि तऽ हुनका गीत गाबयमे बहुत रुचि रहै आ ओ हरमोनियम बजबैत रहथि आ हरमोनियम बजबैत रहथि तऽ गाना भी गाबैत रहथि तऽ हुनके देखि कऽ हमरा जे छै रुचि बढ़ल आ फेर धीरे धीरे हम लताजी सबके गीत सुनय लगलहुॅं हुनका गीत सुनयसँ हमरा हमरा बहुत धुन उपरी अछि आ हुनकर गीत हमरा बहुत नीक लगैत अछि ताहिसॅं आर हमरा जे छै गीत गाबयके हम कोशिश केलहुँ फेर सिखलहुॅं हुनके बादसऽ जे छै हमरा गाबयमे रुचि बढ़ि गेल हेँ आब हम गाइबो लै छी हम गाबयके पन्द्रह साल सालमे जे छै हम गीत गाबयके रुचि हमरा बहुत नीकसॅं गीत गाबय लए बहुत नीकसॅं आबि गेल हम आब गाबि सकैत छी